हाँ हमारा जो माउंट आबू है वहाँ पर एक हाइक है जिस का नाम है सनसेट पॉइंट तो वहाँ पर जो सूर्यास्त होता है वह बहुत ख़ूबसूरत सूर्यास्त होता है लोग वहाँ आ कर वो सनसेट पॉइंट देखते हैं और वह काफ़ी विख्यात है पूरे राजस्थान में हमारे कि माउंट आबू का सनसेट पॉइंट बहुत सुंदर है देखने लायक लोग वहाँ पर ख़ूब अच्छी अच्छी फोटोज़ खिंचवाते हैं और ये हाइक मेरे ज़िंदगी का सब से सुंदर हाइक था जो मैंने काफ़ी सालों पहले अनुभव किया था वहाँ हम ने ख़ूब अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ली थी फोटो खिंचवाएं थे ख़ूब अच्छे और सूर्यास्त बहुत देखने सुंदर देखने लायक था वहाँ पर सूरज एकदम लाल दिखता है जो पूरा ख़ूब बड़ा सा दिखता है उस पॉइंट को सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है माउंट अबू पर जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊँची हैं और खाईयाँ भी वहाँ ख़ूब देखने को मिलती हैं उन पहाड़ों की सुंदरता बहुत ही विश्वविख्यात है और लोग बाहर से इन पहाड़ियों को देखने के लिए आते हैं ये हमारे राजस्थान का बहुत ठंडा इलाक़ा है जहाँ पर लोग गर्मियों के समय घूमने भी जाते हैं और ये टूरिस्ट लोगों के भी देखने लायक बहुत सुंदर जगह है जहाँ जिसे देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं